बार्देश जिल्यांतलें हवामान तशें पळोवंक गेल्यार खूब बरें आसा सांगचें म्हटल्यार सुपीक आसा आमकां ह्युमिड म्हटल्यार तशें थंडूय ना चड गरमूय ना आमी आमच्या बार्देस जिल्ल्यांत तीनूय रुतू आसात पावसाळो आसा गरम आसा आनी हिंवाळो आसा अशें रावपा सारकी आमच्या बर्देस जिल्ल्यांत खंयच ना जागा सांगचें म्हटल्यार आमचे बार्देस जिल्ल्यांत तशेंच लोकांक तिनूय हातूंतय तिनूय रुतुंनी आमकां खुबशें बरे तशेच वायट प्रसंग अनुभवल्यात आमी